अ'ऊं तुसेंगी दस्सना चाह्न्ना मिगी पंज डेटां ओह् चेता न इक ते मेरा जेह्का जनम होआ हा पंजी सत्त दो ज्हार त्रै दूई मेरे जिसलै भ्राऽ दा जनम होआ छब्बी चार दो ज्हार चार ते दूई मेरे मिगी दादा हुंदी अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐ पंजी सितम्बर उन्नी सौ पंजताली ते ते दुआ मिगी दुआ त्रीआ मिगी एह् पता ऐ कि पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली गी साढ़ा देश अजाद होआ हा ते में तुसें गी दस्सना चाह्न्ना पंजमीं ओह् एह् आ दो अक्तूबर गी महात्मा गांधी हुंदा जनम होआ